हैलो नमस्ते सर हाँ जी हाँ जी बोलो हाँ जी तो आ गए वो लोग दस बारह बंदे अभी और भी आएंगे शायद अभी सारे थोड़ी आए होंगे हाँ तो जी उनको ऐसा करो आप वेटिंग हॉल में बैठा के रखो मैं अभी तो थोड़ा मीटिंग में बिज़ी हूँ तो उनको पानी वानी पिलाओ तब तक आप हाँ उनको व्यवस्थित रूप से वेटिंग हॉल में बिठा के रखो किसी प्रकार की उनको समस्या नहीं होनी चाहिए मैं अभी क्या एक मीटिंग में बिजी हूँ तो उनमें से कोई कुछ बोल थोड़ी ना रहा है अभी उनको बता दो कि अभी सर मीटिंग में बिजी हैं तो थोड़ी देर बैठने के लिए बोलो और उनके लिए कुछ अरेंज कर दो पानी वानी का और उनको नाश्ता पानी का बता दो थोड़ा घूम आएंगे वो जैसे रिफ्रेश हो जाएंगे माइंड फ्रेश हो जाएगा उनका अभी तो मैं थोड़ा मीटिंग में बिजी हूँ तो इस वजह से उनको कैसे भी करके रोक के रखना है कुछ देर तो और आप उनको पानी वानी टाइम टु टाइम देखते रहिए व्यवस्था और हाँ जी उनसे एक बार आप पूछ लीजिए की वो सारे बंदे दस से बारह आएँ वो सभी आ गए हैं या फिर कोई और भी आ रहा है उसको आने में एक टाइम लग रहा हो कोई और भी बाकि रहेगा हो आने के लिए हाँ अब देख के आप उनसे बातचीत करो कि सारे आ गए या फिर कोई और रह रहा है यदि रह रहा है तो वो कब तक आ रहा है हाँ और इनके अलावा उनको किसी प्रकार कोई समस्या नहीं होनी चाहिए टाइम टु टाइम उनको पानी वानी पिलाते रहना और यदि वो कुछ पूछे तो बताना कि सर अभी मीटिंग में बिजी हैं वो आ रहे हैं और उनको तब तक अपने किसी काम के बारे में जो अपन नॉर्मल मीटिंग में आदेश देते हैं उनके बारे में समझा दीजिए कि आपको किस तरीके से समझना है साहब समझाएं तब क्या करना है और हमारे जैसे प्रोजेक्ट है तो उसके विषय में उनको काम समझा देना थोड़ा बहुत ये ऐसे होता है हमारे यहाँ पे ये होता है वो तो पता ही होगा तुम हाँ हाँ उनको सभी को बोल देना उनके डॉक्यूमेंट्स के बारे में कि एक एक सेट उनके रेज्यूम और वो सारे जितने भी उनके डॉक्यूमेंट्स है उनका जो अरेंज होता है उसका बोल देना कि ये ये डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे जमा होगा ओ फिर उनको एक काम का बताना की हमारे यहाँ पे इस तरीके से आपको इस प्रोजेक्ट पे काम करना होगा यदि सेलेक्ट होते हैं तो उनका एक तो रिज्यूम और हायर जो भी उनकी हो क्वालिफिकेशन की हायर क्वालिफिकेशन की वो है मार्कशीट उसका फोटोकॉपी सभी का एक फोटोकॉपी रखना है मूल आई डी की फोटोकॉपी ऐसे हाँ ऐसा करो आप उनका रिज्यूम और ओ डॉक्यूमेंट्स अरेंज कर लीजिए उनसे और उसको रख लीजिए और उनको वापस भेज दीजिए उनसे बोल देना कि हम उनकी क्वालिफिकेशन देखके सेलेक्ट कर लेंगे हाँ उन उनको फोन और ईमेल के थ्रू मैसेज पहुँच जाएगा सेलेक्सन वालों के लिए ठीक है ओके